ہاتھ سے بنے کپڑے بازار میں تیار کیے گئے کپڑوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کی سلائی بہت مضبوط ہوتی ہے ان کا کپڑا بھی بہت اچھا ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہونے کے باوجود لوگ اب بھی بنے ہوئے اور سلا کر کے کپڑے خریدنا پہننا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان میں ان کپڑوں کی مضبوطی بھی ہوتی ہے اور ان کی سلائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اپنے من پسند کا لوگ سلوا بھی لیتے ہیں لیکن ریڈی میٹ کپڑوں میں عام طور پر ڈھیلا ڈھالا کپڑا ملتا ہے اور دستیاب ہوتا ہے اس کی سلائی بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہوتی ہے جس سے وہ جلد پھٹ جاتا ہے اس کی سلائی ٹوٹ جاتی ہے جس سے اس کے کپڑے کا لائف اس کی میعاد کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریڈی میڈ کپڑوں کو خراب کرتی ہیں جیسے کہ اس کا کپڑا کا کوئی لائف نہیں ہوتا وہ کبھی بھی پھٹ جاتا ہے ذرا سی کھوچ لگی اور پھٹ گیا لیکن اس کے بعد اس کے برعکس اپنے ہاتھ سے خریدا ہوا کپڑا بہت مضبوط ہوتا ہے اور آسانی سے نہیں پھٹتا ہے